हम बिहार के रहने वाले हिंदी भाषी लोग

हमारा बिहार हिंदी भाषी राज्य है यहाँ पर किसी भी जाति धर्म के लोग हैं सभी हिंदी भाषा बोलते हैं हिंदी का परयोग करते हैं इसके लिए हमें हिंदी से प्यार है और हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा भी है जो भी कोई दूसरे भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे यही कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हम हिंदी भाषी हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करें और इसका बहुत अच्छा परिणाम होता है हिंदी भाषा हमारे पूरे देश में देश के हर राज्य में हडर राज्य के हर ज़िले में बोली जाती है यहाँ तक की हिंदी विदेशों में भी प्रचलित है इस लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है हिंदी भाषा हम सभी को बहुत हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है और हम सब यहाँ पर सभी धर्मों के सभी जाति के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं